बच्चेसँ माइ बाप खाना बनेनाइ सिखबै छलै रहै नहि सिखनाइ हइ रहै छलै तऽ कहै से जरा खोराकऽ रोटी बनाइए दैमे तऽ थप्पड़ लगबै तऽ कहै अइसे बना वइसे बना रोटी चावल तऽ धीरे धीरे धीरे ने सिखैत सिखैत ने सिखलिए रोटी बनेनाइ चावल बनेनाइ दालि बनेनाइ दावत दालिमे सब्जी ठीक दै छिए आब दालिओमे मसाला ठीक दै छिए नमक ठीक दै छिए चावल गीला हो जाइ तऽ मम्मी मारै तऽ चावल ठीकसँ बनबै छिए दा दालिओ ठीकसँ बनबै छिए सब्जिओ ठीकसँ बनबै छिए रोटी जरा जाइ तऽ रोटी मम्मी पप्पा मारै तऽ रोटिओ आब सहीसँ बनबऽ लगलिए रोटिओ सहीसँ बनबै छिए आब सबकिछु ठीक बनबै छिए तऽ मम्मी पप्पा नहि किछु कहै हइ ठीकसँ बनबै छिए खाना उना आओर